आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी हैं कि जो की बस ट्रेन हम पता लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी से की बस कहाँ है ट्रेन कहाँ है किस जगह पर रुका है कहाँ रुका है जो कि हम पता लगा सकते हैं घर पर बैठे बैठे की ट्रेन किस सुविधा है जैसे हमें हमें जानकारी हो जाती है टेक्नोलॉजी से पता लगा से एक ऐप होती है ऐप से भी हम लोग पता कर सकते हैं हर एक चीज कि बस कि ट्रेन कहाँ है किस चीजों से हमें पता है टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज्यादा फायदा है और बहुत ज्यादा सुविधा मन भी है